आमी केल्ली रेसिपी बरी जालीना जाल्यार तेंच जेवण वाऱ्याक घालचें न्हय म्हणून आमी परत तातूंत कितें थोडें पडलां

पळोवन आनी तातूंत घालपाची जाल्यार घालून तें जेवण जातलें सारकें ह्या अदमासान परत तें आमी सारकें करतात कित्याक जेवण तितलें भायर उडोवपाक उपकारना खूब जेवण जाल्यार कशें तें भायर उडोवपाचें असो जीव चिटमुट्टा

कितें ताका थोडें पडलां तें पळोवन परत घालून परत आमी तें शिजोवन परत नेव्यांनी तें तयार करून ताचो जेवणाचो स्वाद करतात